दिक्खो जनाब जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर हेरिटेज ऐ इसी असें संभालियै रक्खना चाहिदा एह्दे कन्नै केह् होंदा जेह्ड़ियां साढ़ियां परानियां परानियां चीजां जेह्ड़े साढ़े बुजुर्ग साढ़े दादू होर साढ़े परदादा होर जियां उ'नें बी जेह्कियां जेह्कियां चीजां संभालियै रक्खी दियां ते एह्दे कन्नै केह् होंदा के असेंगी पता चलदा के जेह्ड़े साढ़े पराने बुजुर्ग थे ओह् कि'यां कि'यां कोह्की कोह्की चीजां होंदियां कि'यां रौंह्दे उं'दा लाना खाना केह् था केह् मतलब कि'यां कि'यां रौंह्दे होर बड़ियां सारी चीजां जियां मतलब अस अज्जकल दिखदे साढ़े पराने पराने अज्जकल ते मतलब लोक जेह्के जागत नशे करदे ते ओह् मतलब इन्ने बेकार नी साढ़े पराने दिखदे अस झारियां रक्खी दियां होन्दियां हियां ते साढ़े जेह्के दादू होर थे जां परदादा होर उनें झारियां अज्ज बी संभालियै रक्खी दियां अस दिखदे हे कि केह् केह् सिस्टम होंदा फ्ही ओह् असेंगी गल्ल सनांदे हे के भई इयां इयां यूज़ करदे ते अज्जकल लोक सिगरट नशे इयां इन्ने इन्ने करदे बाकी होर दिक्खो तुस तां जियां साढ़े ग्रांऽ बिच्च मंदर होंदे जां होर बड़ियां सारियां जेह्की चीजां होंदियां जेह्कियां संभाली रक्खी होंदियां मंदरे दा केईं बारी ते होंदा अज्जकल मतलब के किश चीजां डैमेज होई गेदियां ते साढ़ी सरकार ते जेह्ड़े साढ़े मतलब असें चुने जेह्के लोग जियां सरपंच होर होई गे होर साढ़े ग्रांऽ दे जेह्के स्याने स्याने लोक तां ओह् नेईं मतलब चांह्दे के इ'नें अस प्रिजर्व करियै रक्खचै मेनटेन करियै रखचै ते जेह्के उं'दे कन्नै केह् होंदा के साढ़े जेह्के औने आह्ली जनरेशन ऐ ओह् बी उ'नें दिक्खै ते उ'नें बी पता चलै के भई पैह्ले पैह्ले लोक कि'यां कि'यां होंदा केह् केह् कल्चर था जां जि'यां मंदरे च बड़ियां सरियां चीजां ऐसियां होन्दियां के जि'नेंगी दिक्खियै असेंगी पराने मतलब लभदे कि भई पैह्ले एह् चीजां होन्दियां हियां एह् देवते गी पूजदे हे लोक एह् मतलब बड़े सारे जियां हून अस जम्मू कश्मीर दी गल्ल लेई लेचै बड़ियां सरियां कल्चर हेरिटेज साइटां न जि'यां कोई मंदर दिक्खी लेचै पराने राजें मैह्ल दिक्खी लेचै साढ़े ओह् जियां उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च रामनगर दिक्खी लैओ तुस किला राजा जियां हर इक कस्बे च मतलब राजें दे मैह्ल बने होंदे ते अस दिखदे अज्जकल जाइयै किश ते डैमेज होई गेदे लेकिन किश जेह्की साढ़ी सरकार ने ओह्दे उप्पर कम्म कीता जे मतलब बड़ियां सरियां स्कीमां चलाइयै उ'नें जेह्का फंड लांच करियै ते ओह्दे च उ'नें प्रिजर्व करियै रक्खे दे ते अस ओह्दे जाइयै दिक्खी सकदे उ'नेंगी के भई उ'नें केह् केह् स्हाब ऐ ओह्दे कन्नै पैह्ले कि'यां थे बस इ'यै होंदियां